असांजे गुजरात में शिक्षा व्यवस्था छात्रनि खे तमामु सुठी तरह गाइड कयो वेंदो आहे त उन्हनि खे अॻियां कहिड़ियूं पढ़ायूं करिणियूं खपनि हुननि खे मैट्रिक पास करे कहिड़ी सही राह ते वञणु खपे पंहिंजे करीअर में पंहिंजो निर्णय कीअं खणणु खपे त निर्णय बि अहिड़ो ई हुजे जेको अॼु न सुभाणे न पर मुंहिंजी हिन ज़िंदगीअ जो हिकु ऐं अहम निर्णय हुजे हुओ गाइडन्स मागदर्शन असांखे हिकिड़ो मागदर्शन थो ॾिए

प्रेक्टीकल नमूने था सम्झायूं असांखे चङे प्रेज़ेन्टेशनस ॾेखारींदा आहिनि त सैमीनार्स अटैंड कराईंदा आहिनि ऐं जेके असांखां पहिरीं हिन राह था गुज़िरी चुका आहिनि त हुननि जूं कुझु अहम ॻाल्हियूं ॿुधाए हुननि जा कुझु असांखे एग्ज़ामपल्स ॾेई असांखे सेखारियुनि था त हुननि ज़िंदगीअ में पंहिंजो करीअर कीअं सिलेक्ट कयो कीअं चूंडियनि पंहिंजे करीअर जे अॻियां कीअं वधिया पंहिंजे करीअर मां छा हासिलु कयनि हुननि ऐं असांखे उन जे मुताबिक़ि तयार था कनि असांखे शागिर्द हुअण ते नाज़ु आहे त असां हेॾे सुठे शहर में गुजरात में रहिया पिया आहियूं जंहिंमें असां का बि तकलीफ़ जी कमी नथी अचे असांजी हर नंढी नंढी शइ आसानीअ सां सॉल्व थी कराई वञे नंढी नंढी शइ में पोइ कुझु घर जा कमु हुजनि या असांजो करीअर गाइडेन्स हुजे या अॻियां पढ़ाईअ जे बारे में हुजे त भई कीअं पढ़ाई कजे कहिड़ियूं नयूं नयूं टै टैक्स आहिनि असांजे हिते जा जेके टीचर्स आहिनि उहे बि चङा होश्यार आहिनि अपडेटिड आहिनि हर सालु नयां नयां कोर्सिस सिखी ऐं असांखे उन जे बारे में कुझु न कुझु ज्ञान ॾींदा था अचनि